ना हमनो थाखाय जोंनि जायगायाव नावारि दिङा बाहायनाय जाया बेफोरखौ नावफोरखौ गुबुन जायगाफ्रावसो बाहायनाय जायो जोंनि जायगायाव बिदिनो नाखौ हमोबा दंग' दंला बिदिनो दैमा दैमा दैसा ओमफ्राइ फाराम दङ जोंनि जायगायाव फारामावबो नाफोरखौ हमनाय जायो फारामाव दंग'आव दुब्लियाव बिदिनो गुरो ओमफ्राइ जोंनि जायगायाव उन्दै हौवासाफोर गथ'फोर बिफोरो जोंनि जाइगायाव ना हमनाया बोरसिफोरजों बोरसि बोन्नानै नास्राइ गोरिफोरखौ मागुरफोरखौ बोरसिजों बोन्नानै हमनाय जायो ओमफ्राइ आरो बिदिनो दंग' दंलाफोरखौ सारनानै हमनाय जायो ओमफ्राय दुब्लिफोराव जोङो हिन्जावफोरा बिदिनो ज' ज' थांनानै दुब्लियाव जेखाइजों जेखाइ खबाइ लानानै ना गोरि ना बोथिया बिदिनो फिथिख्रि सिंगि मागुरफोरखौ जेखाइजों जुग्रुबनानै गुरनाइ जायो दुब्लिफोराव आरो बेबादिनो दैमा दैसाफोराव बिदिनो जेखाइजों दैमानि जिं जिं हाग्रायाव नाथुर खांख्राइफोरखौ जेखाइजों गुरनाय जायो ज' ज' बिदिनो थांनानै जोंनि जाइगायाव बांसिनानो जेखाइजों नाफोरखौ गुरनाइ जायो आरो बिदिनो सोरबा बाइदिया दंग' दंलायावबो सारनानै हमनाय जायो बेबादि नाव जाहाजफोरजों जोंनि जायगायाव हमनाय जाया जोंनि जायगायाव बिलो आरि गैया आरो बिदिनो जे जेखाइखौ हिन्जावफोरा जेखाइजों हिन्जावफोरा गुरनाय जायो हौवाफोरा बिदिनो आस्रा आस्राजों सारो आस्रा बिदि दैमायाव आस्राखौ सारहैयो बेहाय ना अन्थाइ ना फिथिख्रि फोरा गाखोयो आस्रायाव बेबाइदिनो जेखाइ खबाइ लानानै ज' ज' हिन्जावफोर हौवाफोर ज'मा हाग्रायाव हाग्रा मानि बिदिनो खाथियाव दैमा दङ बे दैमायाव गुरहैयो हमहैयो ओमफ्राइ